اردو زبان کو ہندوستان کی متعدد ریاستوں میں سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے اسی طرح دہلی میں بھی اردو کو ریاست کی دوسری زبان کا درجہ حاصل ہے دہلی کے اسکولوں میں اردو سبجیکٹ شامل نصاب ہے مگر اسکولوں میں اردو کے اساتذہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی کہہ سکتے ہیں یہاں سرکاری و غیرسرکاری اسکولوں میں اردو پر خصوصی توجہ ندارد ہے یہاں سرکاری سطح پر اردو کے ساتھ امتیازی رویہ اپنایا جا رہا ہے سرکاری دفاتر اداروں وغیرہ میں اردو زبان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے سائن بورڈس سائن بورڈز سے اردو مکمل طور پر غائب ہے اردو کو ریاست کی دوسری زبان کا درجہ ملنے کی وجہ سے سرکاری دفاتر اداروں وغیرہ میں اردو کا رواج عام کرنے کی ضرورت ہے پہلے گلیوں سڑکوں وغیرہ پر سائن بورڈس اردو میں لکھی ہوئی نظر آتی تھی لیکن اب یہاں ہندی زبان میں نام لکھے ہی نظر آتے ہیں دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسوں پر بھی اردو میں سلوگن وغیرہ لکھے جاتے تھے لیکن اب یہاں سے بھی اردو مکمل طور پر غائب ہو گئی ہے پہلے کی طرح بسوں پر اردو میں سلوگن وغیرہ لکھنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ لوگ چلتے پھرتے ہوئے اردو پڑھ اور سمجھ سکیں واضح ہو کہ اردو بر صغیر کی معیاری زبانوں میں سے ایک ہے ہندوستان میں اردو ان جگہوں پر بولی جاتی ہیں جہاں بڑی مسلم اقلیتیں یا شہر ہیں جو ماضی میں مسلم سلطنتوں کے علاقے تھے ان میں اتر پردیش مدھیہ پردیش بہار تلنگانہ آندھرا پردیش مہاراشٹرا کرناٹک حیدر آباد لکھنؤ دہلی بریلی میرٹھ سہارنپور مظفر نگر وغیرہ جیسے شہر شامل ہیں